ہمارے گھر کے پاس ایک الشفا ہاسپیٹل ہے جو بہت اچّھا دیکھ بھال کیا جاتا ہے اس میں بچّوں کا ہمارے ساتھ خود دو مرتبہ ہمیں ضرورت پڑی ہمارے دو بچّے ہی پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ بہت اچّھا خیال رکھتے ہیں ہر چیز کا بہت کیئر کرتے ہیں بس تھوڑی پیسوں کی دِقّت ہوئی تھوڑا مہنگا ہے لیکن سہولت بہت اچّھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہمارے پاس بھی ہے ہمارا ہر چیز محنت بھی بچی اس میں ہمارا کرایہ بھی بچا لیکن بہت اچّھا لگا یہ ہاسپیٹل ہمیں